ऊं पानी गी फिल्टर करने आस्तै असें इ'यां ओह् लाए दा फिल्टर लाए दा घर ते कन्नै इ'यां बी साढ़े कश गै इत्थै खूह् दा पानी बी ऐ जेह्का अस यूज करदे पीने आस्तै क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ऐ तां ओह् आलरेडी ठीक ई होंदा मतलब फिल्टर्ड गै होंदा उसी अस करदे निं ऐ इन्ना फिल्टर फुल्टर बट अगर कदेें कदें गर्मी दे दिनें च केह् होंदा कि अंडरग्राउंड वाटर काफी कमी पेई जंदी ते कन्नै उस टाइम उप्पर पानी फिल्टर करना होऐ तां उस बेल्लै इ'यै करदे कि पानी गी गड़कांदे ते भी गड़काने दे बाद छोड़ी दिंदे जेह्ड़ा साढ़े नलके आह्ला पानी औंदा उसी गड़कांदे ते गड़काने दे बाद छोड़ी दिंदे भी जिसलै ओह् थोह्ड़ा इ'यां मतलब गड़कने दे बाद जिसलै ओह् ठंडा होंदा भी उस चा उसी यूज करदे क्योंकि मन्नेआ जंदा कि जिसलै गड़काइयै मतलब साढ़े घर च इ'यां चलदा आवै दा हुन इ'यां नै करदे फिल्टर पानी गी जेह्के बी उसदे च कन जेह्के कीटाणु वीटाणु होंदे ओह् सारे मरी जंदे भी गड़कियै पानी उसलै जिसलै ओह् ठंड़ा होई जंदा भी अस उस पानी गी दा सेवन करी सकदे